जी अऽ ग्रह शान्ति करबाबैलए हेतै ग्रह शान्ति एकरा लेल जे हइ पूजाके सामग्री जे होइ छै से अहाँके लाबैके होतै आओर जाप होतै आओर ओहे सभ सामग्री जे हइ पूजाके होइ छै जौ तिल अच्छत कपड़ा आओर जे भी होइ छै से हम अहाँके लिखबा दै छी अहाँ अपन मँगबालेम आओर जाप हेतै महामृत्युञ्जयके आओर ओकरा लेल अहाँ अपन दूध आओर महादेव ई सभ बनबाके रखम परसादी हाँ तऽ ओ सभ जे ओ ग्रहेके चक्करमे होइत अइ ग्रह अपनेँके हाँ हाँ तऽ ओ सभ अथीके ग्रह हाँ तऽ ओ सभ ग्रहके चक्करमे तऽ अहाँके ग्रह शान्ति जे हइ करबाबैलए हेतै ओकरे लेल जे सामग्री लगतै से अथी करू आओर परसूके दिन रखू तऽ परसू पूजा हाँ तऽ अहाँ अपन सब समान जे कहलीहँ से सभ अपन रखू मँगबाके आओर परसू वइसे हो जेतै पूजा लमसम ओहे मानू ने तऽ दस पन्द्रह हजारके करीबमे जेतै हाँ हाँ ओकरा बाद सभकिछु ठीक हो जेतै ओ ग्रहेके फेरके वजहसँ जे हइ ने ई एना होइ छै आ दोसर कोनो बात नहि हइ ओहिमे ग्रह शान्ति हो जेतै तऽ सब कलेश घरके सब बिजनसोमे तरक्की होतै वएहसब जे हइ हाँ तऽ ओ सब ओ सब ओ पूजा भेलाके बाद ने जाप भेलाके बाद सब ठीक हो जेतै हाँ हाँ ठीक हइ तऽ हम परसू जे हइ बिहान अबै छी ठीक हइ